ग्रामीण लोगों के लिए जीवन में खेल कैसे महत्वपूर्ण है हम बता सकते हैं कि जैसे हम किर्केट खेलते हैं खो खो खेलते हैं कबड्डी खेलते हैं और बहुत सारी चीज़ हैं जैसे खेले में कबड्डी के साथ साथ बैटमिंटन लूडो कैरमबोर्ड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हम बताएँ तो क्रिकेट एक ऐसी है कि किर्केट जब हम खेलते हैं तो मनोरंजन होता है और खेल से शरीर में फुर्ती और कोई भी चीज़ का साइड इफेक्ट नहीं होता जैसे कि हम लोग सुबह सुबह दौड़ते हैं दौड़ प्रतियोगिता करते हैं कबड्डी खेलते हैं खो खो खेलते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी इनर्जी प्राप्त होती है और हम ज़्यादातर किर्केट खेलना पसंद करते हैं और कबड्डी खो खो कैरम बोर्ड हम लोग खेलते हैं तो बहुत इनर्जी प्राप्त होती है जैसे कि हम बता सकते हैं ग्रामीण लोगों के जीवन में खेल बहुत महत्वपूर्ण है खेल राष्ट्रीय है जैसे खो खो बैटमिन्टन बहुत सारी चीज़ इंपोर्टेंट है हमारे जीवन में खेल के प्रति